हाँ बोलिए जी बोलिए हाँ बोलिए पंडित जी बोल रहे हैं जी जी बोलिए हम ग़रीबनाथ बाबा ग़रीबनाथ मंदिर के पुजारी हैं हम जी बोलिए जी जी आइए ना मंदिर में पूजा करवाते हैं हम मंदिर में पूजा करवाते हैं आइए आपको भी टाइम से पूजा करवा देंगे और प्रसाद वग़ैरह का भी टाइम से हो जाएगा

प्रसाद में वही लोग वह फल फ़्रूट वग़ैरा वग़ैरा लेकर आते हैं या जैसे जैसे बताशा हो गया लड्डू हो गया या फल फ्रूट

अगरबत्ती धूप पूजा के लिए फूल यह सब लेकर आइए करवा हाँ और पूजा टाइम से हो जाएगी आइए ना सवेरे वाले टाइम में आइए ना दस बजे तक जो करवा देंगे आपकी पूजा जी हाँ जी जी हाँ मंदिर है कि और भी मंदिर है जहाँ से पूजा करवा के आप सभी जगह घु घुमा देंगे आपको हाँ बाइक से भी घूम सकते हैं चार चक्का से भी घूम सकते हैं बाइक के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी चार चक्का की भी व्यवस्था हो जाएगी वही दिन भर घूमिएगा तो उसके हिसाब से भाड़ा लेते हैं जैसे कि दिन पंद्रह सौ का रोज़ लेते हैं और डीजल के हाँ

तो आइए पूजा सवेरे करवा देंगे आपकी

हाँ हाँ बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर भीड़ रहती है मंदिर है बाबा ग़रीबनाथ के यहाँ बहुत भीड़ रहती है लेकिन आइए ना आपको टाइम से करवा देंगे पूजा